हम बोलिए हाँ

बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं तो आप समझिए ना काहे नहीं आ रहा है नहीं पढ़ाई तो हो रहा है पढ़ाई कैसे नहीं हो रहा है आप पिरिसमल है तो आप मतलब आप न समझिए काहे नहीं बच्चे लोग आ रहा है ऐसे मास्टर बच्चे होइ तो मास्टर जो इस्कूल में आएगा बच्चा उसी को ना पढ़ा लिखा करेगा आदमी नहीं आएगा बच्चा तो कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे तो गर्जियन को जाकर पूछना पड़ेगा ना ठीक है जाकर देखा जाएगा घर पर बच्चा लोग काहे नहीं आ रहा है गर्मी की वजह से नहीं आ रहा होगा धूप है कितना आप भी ध्यान दिया करिए हाँ हाँ तो मास्टर तो देवे करेगा सर पढ़ाई ओढ़ाई ठीके चल रहा है बच्चा लोग आएगा तो पढ़ाई होवे नहीं करेगा पढ़ाई तो हिन्दी इंग्लिस चल रहा है सर बच्चा नहीं आ रहा है तो हम लोग का का गलती है बच्चा आएगा तभी तो पढ़ाई होगा गर्मी के वजह से नहीं आ रहा है बच्चा या कौन वजह से नहीं आ रहा है पढ़ाई तो सहिए सही हो रहा है इस्कूल में